ہمارے اس علاقے میں کافی زیادہ ٹریول ایجنسیاں موجود ہیں اور یہاں کے ایجنٹس بھی کافی زیادہ اچھے ہیں ہمیں بکنگس اگر ہم ایڈوانس میں کرتے ہیں تو ہمیں ٹائم پر بکنگ مل جاتی ہے اور ٹریول کمپنیز بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہیں اچھی سروس دیتی ہیں ٹائم پر پک اپ ہوتا ہے اور ٹائم پر ڈروپ ہوتا ہے اور ڈرائیورس کا پیش آنا بھی کسٹمر کے ساتھ کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور یہاں پر کافی ساری بڑی بڑی کمپنیاں بھی ہے